सुपौलमे एक सुधा डेयरी छै जेकि दूधके फैक्ट्री छै ओहिमे बहुत सारा आदमी काम करै छै आओर ओहिसँ बहुत आदमीके छै घर चलै छै जुड़ल छै ओहिसँ बहुत आदमी ओहिमे कार्यरत छै जेकि बिहार सरकार द्वारा ओ बनाएल गेल छै ओहिमे जे छै दूध बाहरसँ आबै छै जेना हमर आओरके गामसँ जाइ छै आओर दूध ओकरा बिहार सरकार खरीदै छै आओर फेर ओकरा फेर अपना तरिकासँ ओकरा मैन्युफैक्चरिङ्ग करै छै ओहिमे जे छै बहुत आदमी कार्यरत छै जेना सुपौल जिलाके बहुत लोक एहन जुड़ल छै बिजलीके भी पावर ग्रिड छै सुपौल जिलामे जेकि सबसँ ज्यादे बिजली सुपौल जिलामे ही रहै छै आओर इएहसब चीज छै सुपौल जिलामे आओर फैक्ट्रीसब छै एकाध दुगो आओर इएहसब चीज छै